बोथोर बोथोरनि सोमोन्दै आं गोजां बोथोरखौ बांसिन साबसिन मोजां मोनो मानि थाखाय होनबा गान्नाय जोमनाय थानाय जानाय लोंनाय बायदि सिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं जोङो बे जों मोजां फिथाइ सामथाइ मोजां मोजां मोनजायो बहर बायदिसिना सिंखा लाफा दुन्दिया मुला बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गोजां बोथोराव मोनजायो ओमफ्राय बे मैगं थाइगंखौ जोङो मानो थाखाय मोनजायो होमबा गोजां बोथोर नालाय गोजां बोथोराव जोङो दै बोथोरा थान्दाया समाव थान्दाखौसो मोनजायो नालाय मैगं थाइगंनिफोरखौ गासिबो जोङो जानो मोजां मोन्नाय फिथाइ सामथाइ मोनजानाय देहाफोरखौ मोजाङै लानो हानाय सिखोन साखोन जोंहा गोजां बोथोराव गानफब जोमफबबो थानो हायो सिखोन साखोनबो थानो हायो ओमफ्राय बोथोरनि थाखाइबो जोंहा थाइमफोरखौबो होसोनो हायो मावनाय दांनाय दानाय लुनाय बायदिसिना मावनाय दांनायफ्रावबो जोङो गासिबखौबो गासिबखौबो जोङो बोथोर मोजांबासो गासिबो खामानिया मोजां जायो नालाय मावनो दांनो हाजोबो दानाय लुनायफ्रावबो हायो संनाय खावनायफ्रावबो हायो मैगं थाइगं जानायफ्रावबो फिथाइ सामथाइ जोङो मोनजायो मोजां मोजां गोजां बोथोरनि फिथाइआ मोजां मोजां मोनजायो मैगं थाइगंफोराबो मोजां मोजां मोनजायो लाफा दुन्दिया बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो मावनानै जानो हायो आरो बे मेसें बोथोराव जोङो बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै जानो हायो बायदि रोखोमनि मावनानै जानायाव देहाफ्रा निजा निजा मावनानै जायोब्ला जोंहा बे मैगंफोरखौ मावनानै जानो हायोब्ला देहाफ्राबो मोजां जायो थैफोर मोजां जायो गासिबो फिथाइ सामथाइ गासिबो न'निफ्राय जों बाहायनो हायोब्ला मावनो दांनानै जों बरन्नो हायोब्ला जोंहाबो देहानि थाखाइ मोजां जानाय लोंनायावबो मोजां जेबो दिस्थाब गैया मेसेंनि मैगंफोरा बयनिख्रुइबो साबसिन देहानि थाखाइ मोजांसिन बायदिसिना मैगं थाइगंफ्रा जेबो मुलि देवालि होनाय गैया जोंहा जोंनि आबाद मावग्राफ्रा गासिबो बे मैगं थाइगङावनो भिटामिन दङ नालाय बिनि थाखाइनो जोङो मैगं थाइगंखौ मेसेंनि जानाय लोंनायखौ साबसिन मोनो आरो बे मैगं थाइगंआ जोंहा निजा निजा मावनानै जानो हायोब्ला जों जावग्लि जावग्ला खदालफोरजोंनो जों जावग्लि बायनानै जानो हायोबा जोंहा मोजां फिथाइ सामथाइफ्राबो नआव थाजोबोबा जों आरो बे जानायफ्राव जोंहा जेबो दिस्थाब जाया मावनाय दांनायफ्रावबो जोंहा गोजां बोथोरनि थाखाइ बोथोरनि थाखाइबो जोंहा मावनाय दांनायाव मोजां जेरै थान्दायाव थान्दाखौ मावनानै जायोब्ला जोंहा जानाय लोंनायावबो जेबो दिस्थाब गैया मुलि दावालि होयालासिनो मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जोंना देहानि थाखाइबो मोजां मैगं थाइगंफ्राबो मावनायाव हासार होयोब्लासो मैगं थाइगंफ्राबो मोजां जायो बे मैगं थाइगंखौ जों मावनानै जायोब्ला जोंनो जों गावनो गाव देहाफ्रा मोजां थायो मैगं थाइगंआव जोंहा जेबो मुलि दावालि होयालासिनो गोबोरखि हासारफोरजों मावनानै जायोबोला जोंहा देहानि थाखाइबो मोजां जागोन आरो थै अरनि थाखाइबो मोजां जागोन बिनि थाखाइनो आं मैगं थाइगंनि सोमोन्दो बुंनो थिन्नायलाइ बुंबाय बिनि बेनो आंनि बुंनानै जोब्बो जोबनाय जाबाय